हांव सत्य आनी काल्पनीक अशे दोनूय गजाली अणभवता सत्य घटना आमच्या जिवितांत घडटा तांचे कडल्यान आमी अणभव घेता शिकता आपल्यो चुको सुदारपाक मदत मेळटा एक गजाल सांगची म्हळ्ळ्यार आमी सगळी एक दीस इश्ट इश्टिणी अशींच शिकेरी बिचार भोंवपाक गेल्लीं शिकेरी दर्या वेळेर बरी मज्जा केली आनी मागीर थंय बरीं पश पाशाणी खडपां आशिल्ल्या जाग्यार पावलीं तसो तो जागो पळयत जाल्यार दोळो दिपकावणो आमच्या पंगडांतलीं कांय जाणां त्या पाशाणी खडपांचेर वचपाचो हट्ट करपाक लागलीं तांकां फोटो काडपाचे आशिल्ले तर कांय जाणां नाका म्हणपाक लागलीं कारण म्हणल्यार तीं खडपां सामकी दर्याच्या पोंताक आसा थंय वचपाक सामको भंय उदकूय भरिल्लें आसलें वसाडी सामक्यो वयर मारताल्यो खडपांचेर निसरटूय जाल्ली थंय आनी एक पंगड आयिल्लो आशिल्लो आनी तीं थंय फोटो काडपाक गेल्लीं तर जालें अशें की त्या पंगडांतलीं एकली बायल निसरून पडली आनी ल्हारां वांगडा उदकान पडली तिका जायतो वाचोवपाचो प्रयत्न केल्लो पूण ती हातापा आयली ना तिका ल्हारां आपल्या वांगडा ओडून घेवन गेलीं बोवाळ आयकून जायतो लोक एकठांय जालो पूण तिचो सोद लागलो ना हें सगळें पळोवन आमच्या पंगडांतलीं सगळीं भियेलीं आनी अशा जाग्यांचेर वचपाचो हट्ट सोडून दिलो तशे जायते काल्पनीक गजालींतल्यानूय आमी खूब शिकता देखीक टी वी टीवीचेर जें किदें दाखयता तें सगळेंच खरें आसता अशें न्हय पूण तरी आमकां सादूर करपाक तें उपकारा पडटा